सांगपा म्हणल्यार आमच्या गांवांत एक पसून स्पोर्ट्स सेंटर ना आनी आमगे भुरगें आसात ते ग्रावंडार खेळटात पूण आमकां लागीं आसा तें म्हणल्यार सांग्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आनी थंय जायतीं टुर्नामेंट जातात पयली म्हणल्यार बॅडमिंटन थंय जायते लोक आसता त शेंच आमचें एस पी एल सांगें प्रिमियर लीग क्रिकेट टुर्नामेंट थंयूय जायतीं टिमी आसतात ती आमची लीग अशी तशें फुटबॉलूय बीन आसता थंय आमचे भुरगे पार्ट घेतात आनी केन्ना केन्ना जिखून बी येतात